गांव आनी शहर ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली आयज पळोवंक गेल्यार गांवांत जें आशिल्लें शेजारधर्म एकामेकांक पावपाचो एकामेकाक आदार दिवपाचो एकामेकाच्या दुखांत सुखांत बरोबर रावपाचें ह्यो गजाली आमकां गांवांत पळोवपाक मेळटात त्यो जेन्ना आमी शहरांत जेन्ना वयतात तो शेजारधर्म खंय ना जाल्यार खंय तरी शेणला आपल्या फ्लॅटाचो प्रकृती येयिल्ली आसा फ्लॅटानी रावप ताका लागून शेजारधर्मान कोण रावता शेजारी आपलो कोण केन्ना दुखांत तुज्या पावत काय सुखांत ताचे भाग घेयत काय हें खंय ना जाल्यार खंय शहरांत शेणलां शहरांत पळयत जाल्यार सगळे भाग धौड धांव धांव थंय धांव धांवपळ चड जाता एकामेकाक विसरत रावतात कोण कोणाक वळखनात गांवांत तशें न्हय गांवांत एकामेकाक वळखतात एकामेकाची आपुलकाय एकामेकाच्या दुखांत एकामेकाच्या सुखांत एकामेकाच्या कार्यक्रमांत भाग घेवप हें पळोवंक मेळटा आनी सदांच गांवांत जें आसा हें सदांच लोक ल्हान आसून धादोशी आसता आनी शारांत गेल्यार खूब आसुनूय दुखी आसता हाका लागून गांवांत जें आसा फेमिली पोवपाक गेल्यार सगळे एकामेका बरोबर रावतात ताका जॉयंट फेमिली अशें म्हणटात मात शहरांत गेल्यार न्युक्लियर फेमिली म्हणजे एकटे घोव बायल आनी तांचीं भुरगीं हाका लागून आजेपण म्हातारपण हें भुरग्यांक पळोवंक मेळना आपलो आजो कोण आपली आजी कोण तेंची आपुलकाय कितें मात गांवांत जें आसा फेमिली बरोबर कुटुंबा बरोबर राविल्ल्या कारणान ताच्या बद्दल जाणट्या बद्दल जाणट्यांचें शिक्षण ल्हान भुरग्यांक घेवंक मेळटा तांची कृती तांचे अनुभव भुरग्यांक समजूंक मेळटा आनी ल्हान भुरगे जे आसात संस्कृतीक धर्माचेर बरे जातात घट्ट जातात शहरांत एकलेपणान राविल्ल्या कारणान आपलें धर्म आपलें संस्कृती आपली परंपरा खंय ना जाल्यार खंय शहरांत जी आसा लोक विसरत वयता परंपरा जी आसा ही गांवांत पळोवंक मेळटा ती शहरांत पळोवंक मेळना शार शहरांत रावपाचो पदार्थ रावपाचो खावपाचो पद्दत वेगळीच आनी गांवांत जें आसा ल्हान गोड सुंदर अशें जेवण पळोवपाक मेळटा खावपाक मेळटा आनी जिवाक भलायकेक लागता कित्याक तर ते शेतांत शेत लावन हें जेवण सगळें तयार केल्लें आसता हाका लागून स्वता लायतात स्वता काडटात आनी स्वता खातात हाकाच लागून पळयत जाल्यार गांवांत आनी शहरांत गांवांत आपलेपण आसा आनी शहरांत दुसरेपण आसा